हेलो हेलो सुनहि ने गे हमराके छठिके समान चाही छठ आरमे छठ पूजामे की की लगतौ गे छिऐ छठि पूजामे कितना दिन उपवास रखै छिऐ छठि पूजामे हाँ हाँ

सुनहि ने आबाज नहि आबै छै हूँ हँ

तब की की लगतौ गे छठ पूजामे लगतौ हूँ

गेहूँ आर कहाँ पिसावै लए छै गे आओर सुखाबै लए छै कहाँ

हाँ अच्छा अच्छा फेर आबै छिऐ छठ पूजामे अच्छा हाँ आ जेबहो तू आबे ने ठीक छै रखए ठीक छै